हमरा एन्नी एन्ने जे माछ मारै छै तऽ हुन्ने तऽ एकदम हल्ला हल्ला हो हल्ला करलऽ जाइ छै चलरे मछली मारबै रे चल रे मछली मारबै रे हेन्नेके ढेरी आदमीके जुटालए छै तबऽ जाइ छै पोखरी नदी मछरी मारैलए आओर मछरी जब मारऽ लगै ने छै तबऽ सब ने एकदम पूरा हल्ला करऽ लगै छै जेनाकि ओकरा लङ्ग बजेले ओ लेले लेले मन्टू मछरी छै ओ लेले पकड़ पकड़ पकड़ पकड़ पूरा एकदम हल्ला होइ छै एकदम मछरी मारै होइ जे पूरा हल्ला होइ छै ओकर बाद फेरो मछली बनाइ छै तऽ ओकरामे ढेरी आदमी कानमे हेडफोन लगैलए छै आओर सुनै छै एकदम गीतसनी गानो सुनी सुनै सुनी सुनी एकदम पूरा मछली पकड़ै छै पूरा हो हल्ला करै छै कोइ तऽ नाचऽ लगै छै कोइ कादहिमे घोलटि जाइ छै तऽ मने कि ढेरी सफल यात्रा मतलब कि जेनाकि हो गेलै गेलै तऽ एकदम पूरा एकदम झुण्डके लऽके जाइ गेल हाँ यहीनी मछली मारै पड़ै झुण्डमे आबै छै एकदम खाइ छै बनाइ छै सब एकदम भाइचारामे मिलिकऽ रहै छै